دلّی میں اپ لوگ اپنا وکت طرح جگہ جگہ گھومنے میں کھانے میں کپڑے خریدنے میں شاپنگ کرنے میں گزارنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ اتوار کے دن چھٹّی والے دن لوگ مال میں گھومنے جاتے ہیں فلم دیکھنے جاتے ہیں اپنے بچوں کو گھمانے کے نیے پارکوں میں لے کر جاتے ہیں جگہ جگہ پلیئنگ گیمس جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں لے کر جاتے ہیں اور انہیں اپنے جھولوں میں جھلاتے ہیں اس طرح کے لوگ جو آج کل اپنا دلّی میں لوگ الگ الگ جگہ پر اپنا سمے ویتیت کرتے ہیں گزارتے ہیں بہت سارے لوگ دہلی سے باہر بھی چھٹیوں میں جاتے ہیں جیسے کہ بہت سے لوگ دلّی میں چھٹیاں منانے نینی تال جاتے ہیں منالی جاتے ہیں شملہ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جیسے بمبئی ہے گووا ہے لوگ یہاں پر گھومنے جاتے ہیں لوگ بہت سارے دہلی سے اپنے آبائی وطن جاتے ہیں جہاں کے وہ رہنے والے ہیں جہاں کی ان کی پیدائش ہے وہاں پہ جا کر بھی اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور وہاں پر طرح طرح کے اپنے رشتے داروں میں بیٹھتے ہیں آس پڑوس کے لوگوں سے ملتے ہیں لوگ طرح طرح کے طریقوں سے اپنا وقت دلّی میں چھٹّی والے دن یا اپنے خالی ٹائم میں گزارنا پسند کرتے ہیں اور سبھی جگہ کا وہ یہی حالات ہیں سبھی جگہ کے یہی حال ہیں کہ لوگ اپنا سمے جو ہے وہ الگ الگ طریقے کے کاموں میں گزارتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گھومنا ہی پسند کرتے ہیں الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ جگہوں پر جس سے کہ انہیں کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے نئی چیز دیکھنے کے لیے ملتی ہیں نئی سمجھ پیدا ہوتی ہے نئی خانوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے نئے رستوں کے بارے میں نئے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس نئے بہت سے لوگ جو ہیں دلّی میں یا اور بھی دیگر جگہوں پر خالی سمے کو اپنا فارغ وقتوں اس طرح سے گزارتے ہیں